جہاں تک میرے گاؤں کی عورتوں کا تعلق ہے کہ جب ان لوگوں کو زیادہ مصالحہ پیسنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ گاؤں کے ایک پرانے چاچا کے یہاں جمع ہو جاتی ہیں وہ چاچا کافی دنوں سے مصالحہ پیسنے والی ایک بڑی مشین رکھتے ہیں اور کچھ مناسب معاوضے پر وہ مصالحہ پیس دیتے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں کی عورتیں جمع ہو جاتی ہے اور مصالحہ پسواتی ہیں اور اگر تھوڑا بہت ہی مصالحہ پیسنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھروں میں ہاتھ سے یا پھر کچھ لوگوں کے یہاں مکسر ہوتا ہے وہ سب اپنے گھروں میں ہی مصالحہ پیس لیا کرتی ہے